मामोन बा

माबायदि केकबा नांगौमोन अ ओरैनो एक केजियावथ' हाजार लायो एक हाजार लायो अ जागोन जानाया ओमफ्राय माबायदि डिजाइननि नांगौ

अ नामखौ खोन्थाबा ओमफ्राय आरो मा बिबारगोनां नांगौ ना माबानि नांगौ कफिनि नांगौ कफिगोनां नामा अ खनसे नायफैदो नायफैनानै मिलायनानै लांदो औ ओरैनो जों कफि सफि होनाय जायो नालाय ओंखायनो हाजारसे खालामनाय जादों आरो औ माब्लाथो लांफैगोन माब्ला थाबनो जाया नालाय मोना मोना लां पासता सयतासोआव नायनोसै दसे टाइम मोनबा थांसै औ औ जागोन दे थाब खालामनो नाजानोसै दे होम्बा ना दे